ईअं त राज्य में तरह तरह जी अस्पताल जी शेवाऊं आहिनि जीअं सरकारु ट्रस्ट प्राइवेट त बि माण्हू हिनजी सुविधाऊं जे हिसाब सां उपयोग कंदा आहे कंदो आहे जीअं की प्राइवेट हॉस्पिटल में जेका रईसु माण्हू ईंदा आहिनि जंहिंजा मेडीक्लेम पॉलिसी हूंदी आहे जो जिनमें कि उन्हनि खे फैसिलिटी मिलंदी आहे सरकारु प्राइवेट हॉस्पिटलनि में ए सी टी वी बेड बि सुठा हूंदा आहिनि हुते जी साफ़ सफ़ाई बि इलाही सुठी हूंदी आहे तैं करे जेका माण्हू हूंदा आहिनि उहे प्राइवेट हॉस्पिटल में वञणु पसंद कंदा आहिनि ट्रस्ट हॉस्पिटल में मिडिल क्लास माण्हू वेंदा आहिनि जो कि जिते कि सुख सुविधाऊं थोरी हुते थोरी घटि हूंदियूं आहिनि सरकारुउ सरकारी अस्पतालनि जो हालु हाणे थोरो ठीक थी वियो आहे पहिरियों सरकारी अस्पतालनि में बेड जी सुविधाऊं ने साफ़ सफ़ाई जी सुविधाऊं बि न हूंदियूं आहिनि पर अॼुकल्ह सरकारी अस्पतालनि जो हाल पहिरियों खां इलाही सुठो थी वियो आहे जंहिं करे ग़रीब माण्हुनि खे हिन जी फैसिलिटी मिले थी अॼुकल्ह रईस माण्हू बि सरकारी अस्पतालनि जो फ़ाइदो खणण था हिन करे